इंडियन ऍंटरटेनमँट इंडस्ट्री जी आसा जी ती जशी जशीं वर्सां गेली तशी तशी तितून खुबशे बदल बघपाक मेळ्ळे पयलीं ब्लॅक ऍण्ड व्हायटच पिक्चरां बघपाक मेळत आसलेलीं पयलींचे लोक थेटरान वचोन किंवां रेडियोचेर आयकत आसलेले थोडेश्यो गजाली किंवां दूरदर्शन बघीत आसलेले पण आतांच्या जगांत इंटरनॅट येयल्या कारणान खुबशे लोक यूट्युबाचेर व विडियो बघतात ऍमझॉनाचेर बघतात आनी कसले कसले तेंकां जे प्लेटफॉर्म अवेलेबल आसत नॅटफ्लिक्स बी तेंचेर पिक्चरां बघतात वॅब सिरीझ बघतात पयलीं पिक्चरच आसत आसलेले बट आतां सिरीझ येयल्यात जेतून व्हडली एक श्टोरी शॉर्ट शॉर्ट पार्टांनी घालतात कित्याक की इतको टायम नासता लोकांकडेन व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली बघपाक तशेंच की इंडिया सोडून भायले जे कंट्री आहत ते सुद्दां ह्या फिल्डान खूब प्रॉग्रॅस करतत जशें की अमेरिका इंग्लंड ते ह्या ऍंटरटेनमँट इंडस्ट्रीचेर खूब पयसो घालतात खूब तेंचेर कामां करतात आनी पयलींच्या काळान फक्त चड भुरग्यांक काय घेयीच नासलेले पिक्चरांनी कामां करपाक बट आतांच्या हेतून भुरगींच चडशीं कामां करतात आनी यंग जनरेशन आतांची जनरेशन आसा ती वॅब सिरीझ बघतात तेंकां लव श्टोरीज बघपाक आवडटात आनी जाणटे जे लोक आसलेले पयलींचे ते त्या टायमार नाटकां बिटकां तसलीं सगळे गजाली बघीत आसलेले